میں نے جو آخری کتاب پڑھی ہے وہ ایک کتابچہ ہے جس کو حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا تھا اس کتابچے کا نام ہے اقبالیات اس کتابچے میں حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمتہ اللہ علیہ علامہ اقبال کی فکر کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی نثرنگاری کے بارے میں لکھتے ہیں اور ان کے پیغام کے بارے میں لکھتے ہیں جو انھوں نے لوگوں کے بیچ میں پھیلایا مجھے اس کتابچے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی وہ ہے جو علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کا فلسفہ خودی جس کو حضرت مولانا سید ابولااعلیٰ مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت اچھے سے بیان کیا ہے جب میں نے اس فلسفہ خودی کو پڑھا تو مجھے بہت زیادہ سیکھ ملی بہت سی باتیں پتہ چلیں اور میں اس کتاب سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا